मूं वटि पहिरेंं ज़माने जा ॾह पैसा वीह पैसा चाराना अठाना इहे सभु मां जमा थियलु उन्हनि जी अॼु मुंहिंजे लाइ जामु वधीक वेल्यू आहे छोकी उहे अॼु जे ज़माने में मिलनि नथा अॼु जो रुपियो ॿ रुपिया उहे पहिरें ज़माने जे चाराने अठाने जी जहिड़ी वेल्यू थी वई